मदार्न वर्ल्ड मदार्न टेकनलजि देभ्लप जानाय लोगो लोगो खायफा इदुकेसन सिस्टेम टेक्निक्सफ्राबो देभ्लप जादों बिदिनो जेरैहाय ससायटिया देभ्लप जालाङो जोंनि बर' हारिनि सुबुंनि मानसिफ्राबो देभ्लप जालांदों आरो गोदान गोदान निउ सिस्टेम्स अफ सोलोंथाय लानो मोनदों आरो बांसिन सुबुंफ्रानो सोरबा मोजां सोलोंथाय लादों सोरबा गाज्रि सोलोंथाय लादों न डावब्ट खायफा बर' सुबुंफ्रा सोलोंथाय लानानै गावसोरनि हारिनि सोमोन्दै हारिखौ बोरै डेभ्लप खालामगोन बोरै डिसिप्लिन खालामगोन जेरै बर' हारिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाबा हुखाफ्राव ओंखामनि आलि बिफोरबायदिनि मोनसे हुदा दंमोन बेफोरबायदि हुदाखौ डिसिप्लिनाव लाबोदों मेनार्स लाबोदों राहा खोन्थादों बर' गुबुन लाइमोनफोरनो सोलोंथायानो जोंनि खाल्सारखौ बोरै डेभ्लप खालामगोन जोंनि हारिनि मान सन्मानखौ बोरै लाखिगोन आरो खायफा सुबुंफ्रा सोलोंथाय मोननानै बेलेग बेलेग जायगानि खाल्सार बेलेग जायगानि हारिमुखौ लानो हमदों गावसोरनि गियान मोननायजों लोगोसे गियान देरनायजों लोगो लोगोनो गावनि हारिनि खाल्सार आरो गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ बावगारलांनो हमदों आरो गुबुन हारिनि खाल्सारनि ड्रेस आरो संसफोर होन पवेम्सफोर होन बेखौ बांसिन मोजां मोनग्रा जादों स सोलोंथाया जोंनि समाजाव खायफा बर' लाइमोनफोरखौ मोजां खालामदों आरो खायफा गुबुन जोंनि लाइमोनफोरखौहाय गावसोरनि हारिमुनि सानालासेनो बेलेग हारिमुखौ लानोबो फोरोंदों सोरबा देभ्लपबो जादों आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन बेलेग मानसिफोरखौ थुलुंगा होदों दि सोलोंथायानो मोनसे जोंनि जिउनि राहा जायजों जों जोंनि हारिमुखौ डेभ्लप खालामनो हागोन